ارے بھائی تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے ظاہری شکل میں کافی بڑی تبدیلی کی ہے میں نے نیا ہیئر کٹ کرا لیا اور کچھ مختلف اسٹائل کر لی اور لگتا ہے میں کافی نیا دکھ رہا ہوں میں اس میں بتدیلی سے واقعی خوش ہوں اور خود کو بہت تازہ محسوس کر رہا ہوں لیکن اب مجھے اپنے پاسپورٹ کی تصویر کو بھی اپڈیٹ کرنا ہوگا کیونکہ اب کی تصویر اور پہلے کی تصویر میں بہت فرق ہے پہلے میں ایک چھوٹا بچہ لگا رہا تھا اور اب میں بالکل چینج ہو گیا ہوں میں نے ابھی تک اس عمل کی پوری تحقیق نہیں کی لیکن میں جلدی ہی اس پر کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے کیا کرنا پڑے گا کیا تمہیں معلوم ہے اس کے بارے میں یا کوئی مشورہ دے سکتے ہو تم مجھے بہترین طریقے کے بارے میں کہ میں کہاں سے کراؤں کیسے صحیح کراؤں تو وہ بہترین طریقہ کیا ہے وہ بتا دیجیے مجھے اُمّید ہے تم میری کچھ مدد کر سکو گے تا کہ یہ کام میں جلدی سے اور آسانی سے مکمل کر لوں اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے تو آپ مجھے بتائیے